हमर इलाकामे बेर बेर जे हम चिड़ैके देखै छी न ओ ओकर नाम कबूतर छै हमरा इहा ओकरा सब पड़वा भी कहै छै आओर ओ हमरा जे कबूतर छै ई हमरा बड़ी पसन्द है कि जब मौसम एकदम ठण्डा भए रहए छै जे शामके समयमे हइ तऽ कबूतर सब उड़ उड़के उड़ उड़के ऐलै अब अपना छतो पर बहुत बार छत पर हम कुछ दाना सब हइ फेक दै छिऐ आओर जेकर चुग चुगके अपन कबूतर सब खाइ उइ छै हमरा तऽ कबूतर बहुत पसन्द हइ हमेशा देखबै छी चिड़ै से बहुत तरहकेँ फायदा भी छै कोइ चीज इहा से खा उके गेलै जैसे कि हमसब जनै छी हमसब पढ़ले उढ़ले छिऐ या हमर सबके दादा जब कहैत रहलै कि सबसे पहिला जे किसान छै चिड़ै छै जे कही से कुछ उके लेके गेलै कोनो चीजके बीज जे छै कही लेके रख देलै उहा पर कोइ नऽ कोइ पेड़ उग जाइ छै ओ पेड़ फल दै छै छाया दै छै हवा देइ छै तऽ हमेशा से चिड़ै हमरा बहुत छै जे चिड़ैके पाले पोसेके भी हम काम करै छी कुछ चिड़ै सब कबूतर सब हम पालले भी छी आओर सब भी चिड़ै बाहर से भी आके रहै छै ई हमेशा हमरा देखेके मिलैया कबूतर आओर हुनका गर्मीके समय जखन भए छै तऽ गर्मीके समय हमेशा देखै छी कि बहुत पक्षी धीरे धीरे खतम भऽ गेलै हमेशा कटोरा उटोरा हइ कुछो छै या या बाटी उटी छै कोनो केहनो बर्तन उर्तनमे कुछ पानी लेके रख दै छी हमसब ताकि ओहिसे ओ पिए उए